औ जोंहा ना दा सानाव मा मा ओंख्रि संगोनथाय ए ओमफ्राय मैथाजों नाजोंखौ माबा दोलो जागोनना खारै एसे होनानै बिदै जागोन आङो मानि आं दा ओंखाम जाखांनानै थाबनो मोनसे प्रग्राम दङ नालाय हाबानि प्रग्राम बे प्रग्रामाव थांगोन आरो आङो औ ओमफ्राय बे हाबायावहायबो नोंबो संहैनांगौ आरो ओमफ्राय मा मा संगोन बेयावहाय औ औ नोङो संनांगोन आरो नोङो ओरैनो आलु लाब्रा आरि संदो ओमफ्राय बेजों बेदरफोरबो ना नाफोरबो बेफोरखौ संनो रोंखायो दा औ औ औ संनो रोङोबा नोंनो संजोबनांगोन दे ओमफ्राय ओरैनो साथ्नि जानो थाखाय टमेट' बाथोनफोरबो होदेर नांगोनना बेखौबो

औ औ ओमफ्राय ओरैनो ना फिसा फिसा मोनबाथ' ना बाथोनबो जाजागौमोन ना औ औ औ होम्बालाय दा साननि ओंखाम जाखांनानै मोनायाव प्रग्राम नालाय बेखायनो दा माबा जाखांनानैहाय हाबायाव ज' थांनानैहाय नों संजोबदो दे औ औ गासिबखौबो रोंखाजोबगौ दा औ औ दे औ दे होम्बालाय दा थांनानै संहैनोसै दे औ दे दोन्थ'लायसै होम्बा